पेंटिंग शुरू करने से पहले हमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं ताकि पेंटिंग में कोई खराबी ना आए पेंटिंग करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चहिए पेंटिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना चहिए कि कोई आसपास ना हो ताकि वो हमारी पेंटिंग खराब ना हो हमें पेंटिंग अकेले बैठ के करनी चाहिए ताकि वो परफ़ेक्ट बन सके अच्छी बने और उसमें कोई विघ्न ना आए पेंटिंग बहुत अच्छी है पेंटिंग जैसे हम लोग छोटे थे पहले बहुत सारी चित्र बनाते हैं और उसको उसको कलर देते हैं वो ताकि वो बहुत अच्छी और सुंदर दिखे पेंटिंग बहुत अच्छी है बहुत अच्छे से करना चाहिए हमें पेंटिंग पे हम लोग छोटे थे बहुत पेंटिंग करते थे और पेंटिंग करते सम बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग करना चाहिए जैसे हम लोग काफ़ी चित्र बनाते हैं उसमें कलर भरते हैं ताकि उसकी सुंदरता और बढ़ जाए और पेंटिंग बहोत सारे हम लोग करते थे बहोत सारी चित्र बनाते हैं उसमें कलर भरते हैं और बहोत सारे मतलब चित्र बनाते हैं उसमें कलर भरते हैं ताकि वो और सुन्दर लगे और अच्छे दिखें और हम जब पेंटिंग करें तो ये देख लें आसपास कोई है तो नहीं ताकि हमारी पेंटिंग ना खराब हो वो अच्छी पेंटिंग बने और जैसे हम लोग आजकल आजकल ऐसे जैसे दिवाली होती है उसपे हम लोग काफ़ी सारे चित्र बन बनवाते हैं उसपे अच्छे अच्छे अलग अलग तरीके के जैसे अलग अलग तरीके के कलर भरवा देते हैं ताकि वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगे सुंदर दिखे जैसे आजकल हम लोग दीवारों पे मोर बनवाते हैं और बहुत बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन के बहुत सारी डिज़ाइने बनवाते हैं ताकि वो उसकी दीवार और अच्छी लगे और हमारी प्रकृति में सारे ऐसी चीज़ें हैं जो देखने में बहुत परफ़ेक्ट रहती हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होती हैं और जैसे पहले क ज़ उसमें था कि पहले कच्चे घर बहुत बन बने रहते थे मिट्टी के बहुत सारे कच्चे घर रहते थे और वो उस बहुत अच्छी अच्छी दीवारें रहती थी आजकल जैसे पक्के घर हैं लेकिन उसपे भी अच्छी अच्छी हम लोग पेंटिंग करवाते हैं ताकि वो दीवालों के सुंदरता और बढ़ जाए और अच्छे लगें हैं भवन ताकि भवन हमारे बहुत अच्छे लगें परफ़ेक्ट दिखें इसलिए हम लोग अनेक अनेक प्रकार के उसपे चित्र बनवाते हैं और उसमें कलर भर देते हैं ताकि वो बहुत अच्छे लगें उसकी सुंदरता और बढ़ जाए और जैसे कि कच्ची मिट्टी के बर्तन होते हैं जैसे कि मटका घड़ा और उसपे हम लोग अज अलग अलग तरीके के रंग भरते हैं उसपे बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइने भर देते बना देते हैं ताकि ताकि उसकी और सुंदरता बढ़ जाए और वो बहुत अच्छे दिखें बहुत सारे कच्ची मिट्टी के भी बर्तन बनाए जाते हैं जी जैसे हम लोग कलर उसपे भरते हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं और बहुत सारे बर्तन मिट्टी के हमारे जीवन में बहुत सारे काम आते हैं और हमें पेंटिंग में रंग बहुत सावधानी से करना चाहिए ताकि वो इधर उधर ना जाए वर्ना हमारी पेंटिंग ख़राब हो सकती है इसलिए हमें कलर करते समय बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं ताकि हमारी ड्राइंग अच्छी बने और उसमें कलर भी बहुत अच्छे भर भरें ताकि वो बहुत अच्छी दिखाई देती है जैसे हमारे प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ चीज़ें हमारी जीवन में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं और जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग देखते हैं और हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं आजकल पक्के घरों में भी पेंटिंग करना बहुत इज़ी हो गया सरल हो गया है आजकल तो हम लोगों को कच्चे घर अगर नहीं है तो हम लोग दीवाल पर ही पेंटिंग बनाते हैं अच्छे अच्छे अच्छे से डिज़ाइने बनवाते हैं और उसमें कलर भरवाते हैं ताकि वो और परफ़ेक्ट दिखें और काफ़ी कलर अच्छे भी बिकते हैं वो कलर अच्छे लाके हमें भरना चाहिए ताकि वो दीवालों के घर की सुंदरता और काफ़ी बढ़ जाए हमारी प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कपड़ा खाना पैं और मकान ये सब प्रकृति की चीज़ें हैं जो बहुत हमारे जीवन में ज़रूरी है ड्राइंग हम लोगों का एक शौक होता है जो हम लोग छोटे पर से ही ड्राइंग करते हैं करते आ रहे हैं और हम लोगों को हम लोग छोटे से ड्राइंग करते आ रहे हैं पेंटिंग करते आ रहे हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरिएन्स भी है जितना हम लोग उसे अच्छा करेंगे उतना हम लोगों को हाथ साफ होगा जितना हाथ साफ होगा उतना ही हम लोगों से पेंटिंग अच्छी बनेगी और जब अच्छी बनेगी तो हमारा नाम उतना ही अच्छा होगा